हैलो डॉक्टर साहब जी मैं टेनिस से पेशेंट हूँ मेरे मतलब वह मैं टेनिस खेल खेलता हूँ तो वहाँ पर बॉल लग गई है मेरे तो अंदुरुनी चोट आई है उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए था मेरे लिए मैं अभी घर पर हूँ मेरे को प मतलब एक हफ्ते बाद दूसरा मैच खेलने जाना है इसलिए मैं ट्रीटमेन्ट फूल फास्ट ट्रीटमेन्ट चाहिए मेरे को बॉल पैर में लगी है घुटने के थोड़े नीचे ही है अपना यह पहिल पिंडली बोलते हैं ना वहाँ पर

अंदरूनी चोट है कहाँ पर आना है हाँ अच्छा वहाँ पर आपकी क्लिनिक है तो तो उसके लिए आपका क्या ट्रीटमेन्ट रहेगा क्या एक्सरा एक्सरा करेंगे आप ऐसे चार्जेस क्या रहेंगे अच्छा यदि चोट तो उसका दो हज़ार रुपये समथिन्ग आएगा चलो ठीक है तो यह कितना टाइमिन्ग क्या है आपकी क्लीनिन्ग की हाँ तो मतलब सुबह साढ़े बजे से कितने बजे तक खुला रहेगी यह शाम को पाँच बजे तक क्योंकि क्या है कि मेरे को फास्ट ट्रीटमेन्ट चाहिए था क्योंकि मेरे को एक हफ्ते बाद मतलब उधर पर जाना है रिकवरी करने के लिए तो एक्सरा हाँ एक्सरा होगा फ़िर उसके बाद पूरा ट्रीटमेन्ट का क्लियर होगा ठीक है ठीक है फ़िर मैं आता हूँ मतलब जैसे ही होगा मैं आपको कॉल करता हूँ इसी नम्बर पर आपके जी जी ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक है मैं आता हूँ फ़िर कॉल करता हूँ आपको ठीक है